हमर नाम भेल नवीन राम हम बजै छी नवीन जी हम काज करै छी अहाँके राजमिस्त्री छी बुझलियै आओर टी वी शो देखै छियै जादा करिके फिल्म देखैत छियै साउथमे आओर टी वी पर नहि भेल तऽ मोबाइलपर भी देख लेली यूट्यूबपर फेसबुकपर बहुत किछुपर देख लै छियै बहुत नीक लागै छै फिल्म देखैमे समय बचै तऽ फिल्म देखै छियै नहि तऽ काज करै छियै दिनभरि बहुत बहुत दूर जाइके पड़ै छै ने काम करैके लेल तऽ हम छियै जे बहुत की कहै छै

कामके लिए जे राजमिस्त्रीके काम करै छियै ओइके बाद फिल्म भी देखै छियै बहुत अच्छा हम जादा हिन्दी साउथ जादा देखली भोजपुरी ई सब नहि देखै छियै मैथिली कॉमेडी जादा देखै छियै आओर की कही आओर की कहू अहाँके हम आओर बहुत अच्छा लागै छै देखैमे आओर की कहू आब